हँ हैलो अहाँ मोबाइल दोकान परसॅं बजै छी भाईजी यौ पहिले तऽ कनिटा माफ़ी माँगै छी जे सवेरे सवेरे फ़ोन कऽ देलहुॅं मुदा दुकान खूलि गेल यऽ ने अच्छा हमरा एगो मोबाइल लेबाक रहय तऽ ओहिलेल हम चाहै छी जे एगो मोबाइल ख़रीदऽ लए हमरा सैमसंग कंपनीक हम चाहै छी जे हमरा मोबाइल मिलऽ दाम हमरा बेसी नहि पंद्रह हज़ार तकके चाही हमरा ओहिसॅं बेसी नहि होइ ओकर की क्वालिटी छै कनिटा बता दिअ गुणसभ मतलब की अच्छा आ रेडमीके जे हमरा अगर हम लै लए चाहब तऽ हुनकर ओहि पर डिस्काउंटो अइ

कतेक तकमे दऽ देबै से हमरा अच्छा ओकर गारंटियो यऽ ने कहिया तकके गारंटी यऽ मोबाइल अच्छा आ हम अगर एक सालके अन्दर किछो खराब तराब भऽ गेल तऽ अहाँके दुकान खुलल रहत ने ओ टाइममे

ओ आर मतलब बेसी चलनमे छै ने ई फ़ोन ई रेडमी कम्पनीके जे फ़ोन यऽ से बेसी चलनमे यऽ ने मतलब ई नहि ने बुझतै जे बहुत पुरान मॉडल भऽ गेल यऽ एहन टाइप नहि चाही अच्छा ठीक छै आ सैमसंगसभमे ओकरसभके की छै जेका मतलब गुण क्वालिटी रेंज कतय तकमे अच्छा ठीक छै हम खुश भेलहुॅं जे अहाँ देलहुॅं हमरा एतय जानकारी धन्यवाद